प्याजके खेतमे लगाते हैं बिया लगबै छियै बिया तब ओहिके उखाड़िके फेर रोपै छियै प्याज प्याज भेल फेर आदिके गाछ रोपि देलहुॅं आदिके गाछ रोपलाके बाद खरिदेले जेबै तऽ वएह अपन खेतमे लगा दैछियै जोतिके तऽ वएह आदि उखाड़लहुॅं सब्जीमे देलहुॅं तरकारीमे देलहुॅं लहसुन लगेलहुॅं लहसुनो नहि खरीदै पड़ल अपना लगेलहुॅं लहसुन उखाड़लह उखाड़िके अपना सब्जी तरकारिले निकैल गेल ओहिमे देलहुॅं तऽ लहसुन भऽ गेल मिरचाइ गाछ लगा देलहुॅं मिरचाइके बिच्चा लगेलहुॅं खेतमे बिच्चा भऽ गेल तऽ उखाड़िके बिच्चा गाछ बनलाके बाद दूसरा खेत दोसरा ठिमा मे लगेलहुॅं ओहिसँ फेर लगा देलहुॅं ओहो उपजा भऽ गेल तऽ मिरचाइ खरीदे नहि पड़ैया अपना खेतके कोरिके लगा लै छी कोरिके लगेलाके बाद होइ छै फड़ै छै बढ़िऑंसँ मिरचाइ